मी फोटोग्राफी करतना निकोन किंवां कॅनोनाचो कॅमेरा यूज करता कित्याक की निकोन जो कॅमेरा आसा तेजेर फोटो खूब बरे येतात लग्नाचे फोटो म्हण भुरग्याचे फोटो म्हण नाल्यार आणीक कसल्या फंक्शनाक फोटो म्हण एकदम पवरफूल फोटो येतात आनी जास्तशे जे फोटोग्राफर आसता ते निकोनाचो कॅमेरा यूज करतात तेची प्रायस बी बरी आसा तेचो सगळे फिचर्स बीन बरें आसत म्हणन आय प्रिफर म्हणजे मी प्रिफर करत की निकोनाचो कॅमेरा खूब बरो आसा आनी तो फोटोग्राफी खातीर एकदम पफेक्ट आसा तेचो लेन्स बीन एकदम पावरफूल आसा तितून कांयत प्रोब्लम ना आनी तुमकां निकोना असलो कॅमेरा खंयत गावचो ना